अ रोटी ठाहिण लाइ मानी ठाहिण लाइ पहिरीं त मां ॾिसंदो आहियां की गैस हिकदमि फास्ट न हुजणु खपे कॾीहिं कॾहिं भाॼियूं सड़ी वेंदियूं आहिनि त मूंखे इन शयूं जो ॾाढो ॾपु हूंदो आहे कॾहि कुझु सड़ी वड़ी न पए खाधो ख़राबु थी वेंदो आहे सॼो अ एतिरो मां कोशिशि कंदो आहियां की थोरो गैस स्लो रखा ऐं तेल वग़ैरह वग़ैरह जो बि हूंदा आहिनि वो घटि हुजे ईअं वधीक ठाय वधीक खाइण बि सुठो न आहे ऐं मिर्च मसाला हुजणु खपनि सभु बराबरि उन सां बि शयूं सुठी ठहंदी आहिनि ऐं अगरि वधीक कुझु मिक्स कयूं त ख़राबु बि थी वेंदियूं आहिनि त मूंखे इहे सभु ॻाल्हियूं ध्यानु में रखंदो आहियां मां ऐं कोशिशि कंदो आहियां ॿिया सभु सामानु हिकु टाइम ते ई पिया हुजनि घड़ी घड़ी किथे भजिणो न पए